जानवरके इएह छै कि ठण्डाके मौसम छै ठण्डाके मौसममे हमसभ ओकरा देहपर बोड़ा कपड़ा ओढ़ा दै छियै बढ़िआँसँ बढ़िआँ रखै छियै आब रहि गेलै मच्छर सभसँ तऽ मच्छर सभके लऽ कऽ हम कथी ओढ़ करबै औलाइट तऽ नहि जड़तै औलाइटके जगहपर हमसभ ओकराके घूर कऽ दै छियै धुआँ धुकुर धुआँ धुकुर होइत रहै छै धुआँ धुकुरके अनुसारसँ उ अपन बढ़िआँसँ मच्छर भागि गेल आओर जानवर बढ़िआँ रहल आब रहि गेलै कि ठण्डाके समयमे ओकराके तनि सुखल खाना खियाओल गेल आओर गर्मीके समयमे पानिके साथ जादे खाना बइ सानके दिआयल उ खैलक आओर हरा सब घास पात ओकराके ओइसने देबल जा ला जे कि अच्छा से अच्छा रहो जानवर आओर जानवर अच्छा रहो आओर जानवर रखते हुए ओकराके अच्छासँ अच्छासँ ओकराके सेवा होता हय आओर दूध दुहा जाता है इएह बात छै आओर कुछो हम नहि कह सकै छियै जानवरके आब कोनो बिमारिये भऽ गेल कुछ भऽ गेल तऽ ओइमे कोनो बात नहि हैय ओकरा लेल बूढ़ सभ सभसँ आदमी से बूढ़ा आदमी सभसँ कुछ पुछलक तऽ उ जड़ी बुटी बतेलक जड़ी बुटी दिआइल आओर ठीक भऽ गेल नहि ठीक भेल तऽ डाक्टरोके कहाम डाक्टरो आयल डॉक्टर देलक दबाइ बीरो ठीक भऽ गेल इएह बात छै